हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो अच्छा लगता है वहाँ मन्दिर भी मन्दिर भी जाते हैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ अच्छा लगता है तो हम लोग वहाँ का फोटू भी खींच लेते हैं क्योंकि घर जाने पर हम लोग उसको देखने पे याद आती है और हम लोग कहीं जात जाने आते जाते समय तैयार होती हूँ ओ भी फोटो खींच लेते हैं कि इस जगह हम लोग ऐसी इसी तरह से तैयार होकर इस जगह गए थे इसीलिए वहाँ भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं देखने में अच्छा लगता हैं पंछी अच्छा लगता है कुत्ता अच्छा लगता है उसका भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं अच्छा लगता है बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं देखने में उसका भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं अच्छा लगता है देखने में छोटे बच्चे हैं जो छोटे बच्चे बेके बेके चलते हैं देखने में अच्छा लगते हैं उसका भी फोटो खींच लेते हैं देखने में अच्छा लगता है हम लोग और यही बात है जब हम पूजा पाठ करते हैं तब ओ भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं कि देखने में अच्छा लगता है बाद में हम लोग देखेंगे नई नवेली दूल्हा दुल्हन नया नवेली दूल्हा दुल्हन आती हैं उनका भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं देखने में भाई दूल्हा दुल्हन अच्छा लगते हैं देखने में उसका भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं और कोई त्यौहार घर आता है कोई पूजा पाठ होता है तब उसमें हम लोग फोटो खींच लेते हैं देखने में भी अच्छा लगता है और साथ में परिवार उठते हैं बैठते हैं कोई पाल्टी होता है उसमें भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं बाद में देखने में अच्छा लगता है और यही हम लोग को अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे लगते हैं और हम लोग ओ जो आसान माई का पूजा होता है ओ भी हम लोग पूजा करती हूँ तो ओ भी फोटो खींच लेती हूँ बाद में हम देखने में अच्छा लगता है हम लोग देखती हूँ कि ठीक है भाई अच्छा लगता है और पंछी कोई पंछी भी देखती देखने में अच्छा लगता है उसका भी फोटो खींच लेती हूँ तोता देखने में अच्छा लगता है जो बोलता है बोलने में उसका आवाज अच्छा आता है तोता अच्छा देखने में लगता है उसका भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं क्या कि वो तोता देखने में अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग फोटू खींच लेते हैं और वो जो मोर नाचा नाचता है ओ मोर अपने धुन में आता है तो बहुत अच्छा नाचता है पूरा पंखा फैला करके नाचता हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत सुन्दर लगता है ओ भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं बाद में देखते हैं देखने में कितना अच्छा लगता है इसीलिए सब फोटो हम लोग खींच ले

फूल जहाँ अच्छा खिला रहता है बहुत अच्छा गेंदा फूल है गुडहल फूल है चमेली फूल है सब कनेर का फूल है ओ जो फूल को फुलाना फुला रहता है ओ देखने में बहुत अच्छा लगता है ये होता है कि कितना अच्छा लगता है ये फूला फूल ओ भी हम लोग फोटो खींच लेते हैं देखने में अच्छा लगता है